कढ़ी चांवर दालि पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर बीह पटाटा पटाटा टमाटा गोगरे जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वाझरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी